आंनि दावबायनाय एबा थांनाय देंखोआरियानो जा बा धोरोमखान्थिनि मिथिं मेल मिथिंफोरानो दाजाथों मानो आं जेरावबो जर'खा महरै बाहागो लाहैयोमोन बेबादिनो गोबां बाहागो लायै लायै गोबां जायगायावनो थाङो जेरैहाय जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बोसोरसालिया जथुम्माखौ गहपुराव जेब्लानोखि खुंदोंमोन बे गहपुराव खुंनायावबो जोङो जोंनि हरिसिंगा नि हालामनिफ्राय जोङो बेयाव गासै सा द'जिसो हौवाफोर हिन्जावफोर सेंग्रा सिख्ला बिदिनो जमा जानानै जों बाहागो लाहैदोंमोन आरो जि जायगायाव बे मेल मिथिङा जादोंमोन बे जायगाया ओरैबायदि समायना हाजो सेर खाथि दैसा जिरि जिरि बोहैनाय बे जायगायाव जादोंमोन गासै सानथामनि हाबाफारि लानानै आरो बे सानथामनि हाबाफारियावबो जों गोख्रोङै हरसिंगा हालामनिफ्राय जों आं बाहागो लानो हादोंमोन लामा सामायाबो खोब मोजां गोदोनि बादि नंलिया दिनैनिफ्राय ब्रै बा बोसोरनि सिगाङावबो जोङो बेबादिनो धेमाजियावबो बाहागो लाहैदों गुवाहाटियाव बाहागो लाहैदों बिदिनो देंखोआरि मेल मिथिं जानायाव सिमलायावबो जों बाहागो लादों बेहायबो जोंनि धोरोमखान्थिनि जा गिदिर मेल खुंदोंमोन बेयावबो जों आं बाहागो लानो हादों बेहाय जोंहा मोनसे आं खाबु मोनदोंमोन जे जिदिना बे सिमलायाव जानाय मिथिङा जोबखालि जोङो साब्रै साबासो जोंनि गारिखौ लानानै जों एकदम हाजो खर'आव भुटान अरुणाचल मोनहैहांहां बेबादियाव जों बेरायहैनो हादों बेरायदों आरो नुदों जायगाफ्रा ओरैबायदि समायना ओरैबायदि बायदि गिथावना लामाफ्रा जेरैहाय बोरैबा ब्लेन थांबाय बायोबा गारिखौथ' मोन्नाय नङा मानसिनि हाराखौबो मोन्नाय नङा बिदि गोजांस्रिउ गोजांस्रिउ जायगाखौ जोङो नुबोदों समायना रमायना दंफां लाइफां गारबोनो बाना बाथाव थाव नायबाय थाथावथाव बिबादि बेयावबो बिदिनो सानथामनि हाबाफारिमोन बे सानथामनि हाबाफारियाबो रोजाबनाय मेथाइ खन्नाय मोसानाय बायदिसिना बे मेलाव दिन्थिफुंनाय जादोंमोन बेयावबो जोङो गोबां हारिनि मोसानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै अरुणाचलनिफ्राय लेंहरजानाय मोसाखावरि बिथांमोनहाबो गावसोरनि मोसानाय ट्रेडिचेनेल मोसानायखौ दिन्थिफुंदोंमोन भुटाननिफ्रायबो सिमसाफोरा फैनानै मोसानाय मेथाइ खन्नाय बाहागो लाफैदोंमोन नेपालनिफ्रायबो नेपालिफोर फैदोंमोन दार्जिलिंनिफ्रायबो बिदिनो फैनानै बाहागो लादोंमोन मुथुथे जेरावबो खोब इन्टारेस्ट आरो समायना रमायना गासैजोंबो गोरोबनानै जाय बे मेल मिथिंफोराव थांनानै जों जे गोसोखौ गोजोनहोनो हादों आं बेखौ दाबो गोसखाङो आंनि गोसो नोजोराव जाखांफैबाय थायो बिदिनो गुवाहाटियाव जानायावबो

गोबां बाहागो लाहैदों गोबां खेब जेरावखि जाया मानो जों गासैयावबो आङो बाहागो लानो हादों नै दाखालि बावैसो जों जोंनि बालिसिता गामिनि जानानै जोङो गंसे ए एस टि सि गारिया बास गंसे हमनानै बाइस थारिगाव गेवलां मेल जानाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिथिं बेयो थेलामारा हालामनि जायगायाव जादोंमोन बे जा जि जायगायाव बे मिथिङा जादोंमोन बे ओरैबायदि गुवार दुब्लि फोथार नायबाबो नायस'नो हाया माइ आबादथिलि ओरैबायदि समायना सोरगिदिं गामि जेरैबो आरो बेहाय जोंनि बर'ल' नङा अनेक जातिनि मानसिबो दङमोन दा जों बेफोरखौबो लोगो मोनदों आरो बिदिनो जोङो रायज्लायनानै मेल मिथिंनि बेयाव जों बाहागो लानो हादोंमोन बिदिनो अनेक जायगायाव आं बाहागो लाबोबाय लाबोयै लाबोयै दाबो जेरावखि मा जि जायामानो आं जों थांनानै बाहागो लाहैयो गाव गावनि खरसा लानानै जों बाहागो लाहैयो आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों जों अनेक सिख्खा मोनबोयो अनेक नुथाय नुबोनानै जों गियान मोनो आरो सोलोंनो हायो बेबादिनो जों गावखो बे मेल मिथिङाव देंखोआरि प्रग्रामफोराव बाहागो लानानै जों गावखौनो आं गावखौनो देरगानाय मोनो